हा असां वर्चुअल रिएलिटी हेल्थ सेट जो इस्तेमालु मोबाइल ज़रिए कयो आहे वर्चुअल रिएलिटी गेम में लुडो गेम कैरम बोड गेम रांदियूं खेॾण मोबाइल ते लाइव नाटक ऐं पिक्चरूं ॾिसणु पबजी रात रांदि खेॾणु शामिलु आहे वर्चुअल रिएलिटी गेम खेॾण सां असांखे नवनि नवनि रांदियुनि जी ॼाण मिले थी उन खे खेॾण सां सभु क़ाइदा ऐं नियमनि जी बि ॼाण मिले थी इन सां माण्हुनि जो वक़्त बि सुठो निकिरी वञे थो पंहिंजे ख़ाली वक़्त जो सुठो सदुपयोग बि थिए थो जीअं त हिकु सिके जा ॿ पहलू हूंदा आहिनि तीअं ई हर ॻाल्हि जा नफ़ा ऐं नुक़सान बि हूंदा आहिनि वर्चुअल रिएलिटी गेम खेॾण सां असांखे इहो नुक़सानु आहे त असां सिंधी रांदुनि खे त विसारे छॾियो आहे उन्हनि जा नाला असांखे यादि बि कोन आहिनि इहे सभु रांदियूं विदेशनि मां अची रहियूं आहिनि घणेई माण्हू इन्हनि रांदियुनि में सटो बि खेॾींदा आहिनि जंहिंसां घणे ई घर बर्बाद बि थिया आहिनि इन्हनि रांदियुनि जे करे ॿार पंहिंजी पढ़ाई ॾांहं बि सहुलो ध्यानु नथा ॾेई सघनि ॿार मोबाइल जी दुनिया में ई गुम थी विया आहिनि जेको तमामु ख़राब आहे ईंदड़ वक़्त लाइ इहो सुठो न आहे ॿारनि जे मग़ज़ ते किनो असरु पियो आहे